اس سوال آیا ہے تو اس کا کیا ہی جواب دیا جائے اگر کہنے کو کہا جائے تو تعلیمی نظام دیکھا جائے کہ گورنمنٹ بھی کافی اسکیمس بناتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن ٹیچروں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا گورمنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں ان کو کیوں کہ پرمانینٹ جاب ہوتی ہے تو ان کو کچھ کوئی کہنے کہہ نہیں سکتا کچھ آپ ان کا کچھ کہہ نہیں سکتے باقی اس کے کمپیریجن میں دیکھا جائے تو فارین میں آپ دیکھیے ٹیچرز آن ٹائم ہے ویل ایجوکیٹیڈ ہے سب کچھ صحیح کرتے ہیں ان کا تعلیمی نظام بھی تو ہے کچھ کوئی نظام ہوگا نا کہ جو وہاں کے لوگ زیادہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں یا فینٹین ٹیکنالوجی ہم ابھی بھی انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ ابھی بھی ڈولپنگ کنٹریز میں آتا ہے ابھی بھی ڈولپ کر رہا ہے جب کہ کچھ کنٹریز ڈولپڈ ہو چکی ہیں کافی زیادہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کرنا چاہئے باہر سے کہ ہمارے نظام میں کیا کمی ہے ٹیچرس کا لیٹ آنا کہ گورمنٹ جاب کی وجہ سے ان کا غنڈہ گردی کرنا ان کی پراپر ٹیسٹنگ ہونی چاہئے ہر پانچ سال میں جو ہے ٹیچرس کا ایک ٹیسٹ لینا چاہئے اس کی نالج کا اور اس کی جو اس نے کیا ہے جو اس نے پڑھا ہے پلس جو ایلیجیبل بندے ہوتے ہیں جو ایمانداری سلیکشن نہیں ہوتا ہے اس میں جو اپنے رشتے دار ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں تو پہلے سے جو آفیشیلس بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کوہی سلیکٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ایک نظام بگڑا ہوا ہے یہ جو بےایمانی کا نظام کہہ سکتے ہیں اسے تو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے تعلیمی نظام کو تعلیمی نظام تو کوئی برا نہیں ہوتا ہے کہیں کا بھی لیکن اس کو چلانے والے برے ہوتے ہیں اگر یہی نظام ہم اچھے طریقے سے چلائیں ویل ایجوکیٹیڈ ٹیچر تو وہ اچھا رہے گا تو یہی کہنا ہے میرا اب دیکھیے دلی کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کافی بہت زیادہ بہتر ہو گیا انٹرنیشنل لیول تک تعریف ہو رہی ہے اس کی بچے یہاں اسکول اتنا ڈولپڈ ہو گئی جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہ اسکول کبھی اتنا ڈولپ نہیں تھا آج میں جا کے دیکھتا ہوں گورنمنٹ اسکول کبھی کیوں کہ گورمنٹ وہاں ووٹنگ کے لئے اکثر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹر ووٹ ڈالٹے کے لئے گورمنٹ گیا ہے گورمنٹ اسکولس کا ہی استعمال کرتی ہے تو انہیں گورمنٹ اسکولس کو میں نے جا کے جب دیکھا ووٹ ڈالنے گیا تو میں یقین نہیں کر رہا کہ وہی اسکول ہے جس میں نے پڑھائی کی تھی بہت چینج بہت زیادہ چینج تھا اس میں تو کافی لائٹس تھیں ٹیچرس اچھے ہو گئے اب کافی ویل ایجوکیٹیڈ ٹیچر آ گئے ہیں یہ دوسری طرف ہندوستانی تعلیمی نظام میں اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا پرائیویٹ اسکولس کا ایک الگ نظام ہے ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرس جو ہوتے ہیں وہ منمانی نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے میں دیکتھا ہوں کہ آج پبلک جو ہے ہندوستان کی وہ خود سرکاری اسکول میں پڑھانا نہیں چاہ رہی بچے کو وہ چاہ رہی پرائیویٹ اسکول میں بھلے چاہے اسے قرض لینا پڑے لیکن پڑھائے گی وہ پرائیویٹ اسکول میں ہی تاکہ اس کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے انگلش کا کوئی نظام نہیں ہے جب کہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے لیکن انڈیا میں انگلش کی کوئی خاص بول چال کا کوئی حساب نہیں دكھتا بچوں میں بس پڑھ رہے تو جا رہے ہیں اسکول خیر میرا تو یہی تھا یہی اہم چیلنجز ہے کہ ان سب کو دیکھا جائے ٹیچرس کا لیٹ آنا منمانی کرنا پلس ٹیچرس کو بھی آج خود ایجوکیشن کی ضرورت ہے ہائرایجوکیشن کی جو پرانے تھے وہ وہیں پر ہی اپنے آپ کو ڈولپ نہیں کر رہے ہیں ٹائم کے ساتھ تو مجھے یہ لگتا ہے یہی چیلنجز ہیں جو اس تعلیمی نظام کو برباد کر رہے ہیں باقی اس